ہیلو گڈ مارننگ سر جی سندیپ بھائی بات کر رہے ہیں جی سر مجھے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانا تھا اور معلوم یہ ہوا ہے کہ بایومیٹرک تصدیق اب ضروری ہے جی جی جی ہاں اچھا ہاں اسی لیے اسی لیے تو مجھے اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ دینے ہوں گے مطلب کیا کیا اس کے ضرورتیں ہیں جی جی اوکے اچھا اچھا اچھا تو کس وقت ملوں گا آپ سے میں اب اچھا بندی بھی رہتی ہے تو کل پرسوں پیر کے دن ان شاء اللہ مل لوں آپ سے میں جی جی جی دس بجے ان شاء اللہ جی جی میں ان شاء اللہ سارے پیپر لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں جی نہیں اور طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے باقی اور کوئی چیزیں ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے میرے پاس فوٹو ہے پین کاڈ بھی ہے آدھار کاڈ بھی ہے میرا جی اوکے سر جی موبائل نمبر میرا ہے سیون ٹو ڈبل سکس زیرو فائیو زیرو ایٹ فور نائن زیرو

جی جی اوکے ٹھیک ہے آپ مجھے کال کر دیجیے گا میں اس پر ریٹن کر دیتا ہوں اوکے جی سر جی نہیں میں پہلے کال کر لوں گا آپ کو پھر آؤں گا ان شاء اللہ جی جی سر اوکے اوکے سر جی جی کلر میں فوٹو جی کلر میں نکلوا لیا ہے میں نے فوٹو کلر میں ہی ہے اور آدھار کی فوٹو کاپی جو رہے گی وہ کلر والی رہے گی اچھا بلیک اینڈ وائٹ اوکے سر ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک سر اوکے نہیں سر میں تو پہلی بار کروا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھلوایا جی میرا پہلا بینک اکاؤنٹ ہے جی میرا موبائل نمبر جی آدھار کاڈ پہ وہی ہے جو میرا چل رہا ہے نمبر جی جو میں نے ابھی بولا جی سر جی آدھار پہ بایومیٹرک ہے میری جی سر سارے فنگرس لگے ہوئے ہیں

جی اوکے سر شکریہ شکریہ سر میں ان شاء اللہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں دس بجے جی ان شاء اللہ میں پہنچ جاؤں گا اوکے سر جی جی جی ہاں لیمنیشن تو نہیں ہے لیمنیشن کروا لوں گا میں ان شاء اللہ کل کروا لیتا ہوں سنگل سنگل کاپی چاہیے ہوگی سب کی اوکے سر سنگل کاپی ٹھیک ہے سر جی زیروکس اوکے سر شکریہ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا آپ نے میرے لیے وقت نکالا جی سر اوکے سر بائے